हाँ हेलो सर स्विगी से बात कर रहे हैं सर मैंने हाल ही में अभी कुछ समय पहले एक ऑडर बुक किया था जिस में मेरी दो सब्ज़ियाँ थी और कुछ चपातियाँ थी और मिठाई में मेरा रसगुल्ले थे तो सर आपने ना उसको ऑडर को ग़लत कर दिया है मेरा कहना सिर्फ़ आप से इतना सा है एक तो आपने ऑडर ग़लत कर दिया मेरा समय ख़राब हुआ दूसरा ये है कि आप आगे से इन सब चीज़ों का ध्यान रखा कीजिए क्योंकि आज के समय में समय की बचत की करना बहुत ज़्यादा अहम है तो मेरा कहना आप से ये है कि आप मेरा जो ऑडर है या तो वो सही समय पे और सही भेज दीजिए जो मैंने ऑडर किया था और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे बता दीजिए कि पैसा वापस कैसे आएगा तो मैंने पैसा पहले ही आप को पे कर दिया है तो मुझे मेरा पैसा वापस करवा दीजिए नहीं तो मेरा समय से ऑडर भेज दीदिए क्योंकि मेरा जो ऑडर आपने पहले लिया था वो आपने ऑडर ख़राब कर दिया है अब मुझे अपना ऑडर दूसरा मंगाना है तो उस में समय बेकार जाएगा और मैं तो यही अनुरोध करूँगी कि मैं तो ठीक है कोई बात नहीं लेकिन आगे से कोई वी आप के पास ग्राहक आता हैं तो उसको आप सही कीजिए है ना तो मेरा निवेदन है नहीं तो आप के रेश्टोरेन क्वालिटी का नाम ख़राब हो रहा है और और कोई बात है नहीं है सर बस मैं यही चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी मेरा पैसा वापस करवा दीजिए मैं दूसरे रेश्टोरेंट से ऑडर बुक कर दूँगी धन्यवाद